मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां अजमेर जो रहणु वारो आहियां मां हिकु कराटे जो सुठो प्लेयर हुयुमि ऐं मुख मुंहिंजो अनुभव हीउ आहे की मां हर हिक खे लेविल ते खेल खेलियो आहे जीअं डिस्ट्रिक्ट नेशनल स्टेटस इंटरनेशनल मां हिकु हर हिकु लेविल ते हर हिकु मेडिल जीतियो आहे जीअं डिस्ट्रिक्ट ते गोल्ड स्टेटस ते गोल्ड नेशनल ते गोल्ड इंटरनेशनल ते ब्रोंज मुंहिंजो खेल माइंड सेट हीअं रहंदो आहे की मूंखे पाण जो हर हिकु खेल में सुठो ॾियणो आहे पंहिंजो बेस्ट ॾियणो आहे गेम में जीअं कराटे जो हिकु महत्व थींदो आहे की पाण खे या पंहिंजे मथां डिसिप्लिन रखिणी पवंदी आहे हर हिकु एक्सरसाइज़ करिणी पवंदी आहे पंहिंजी बॉडी खे फ़िट रखिणो पवंदो आहे प हुन खां पंहिंजी माइंड सेट बि सुठो रहंदो आहे पाण खे फ़ोकस रहंदो आहे हर हिकु गेम हर हिकु शइ में मुंहिंजो अनुभव हीउ आहे की मूंखे ॾाढो सुठो फ़ील ठहंदो आहे जब जीअं मां हुन खेल खे खेलंदो आहियां मुंहिंजो माइंड फ़्रेश थो थी वञे मां मुंहिंजी बॉडी एक्टिव थी रहे मुंहिंजो हर हिकु कम में ध्यानु थो लॻे मां औरन ॿियनि खे बि हीअं सुझाव ॾियणु थो चाहयां की हुननि खे जहिड़ो बि खेल सुठो लॻे त हुन हूअ हुन में पंहिंजो सौ प्रतिशत ॾे छो की पंहिंजी हूंअ पाण खे मोटिवेशन थो ॾे पाण खे जीअण लाइ पाण खे जो बि करिणो आहे हुन जे लाइ मूंखे मुंहिंजो अनुभव हीउ आहे की मुंहिंजी बॉडी हर वक़्तु फ़िट रहंदी आहे ऐं मुंहिंजो हर कम में मनु लॻंदो आहे ऐं मुंहिंजो नालो बि ठहे पियो